ہمارے علاقہ میں بچے جو قومی مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرتے ہیں وہ بڑی محنت سے امتحان وغیرہ دیتے ہیں یہاں پر کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جہاں پر ہم لوگوں کی درخواست اور امتحان کے عمل میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو زیادہ کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کیسے ہم لوگ فارم بھریں یا پھر ہم کیسے امتحان کی تیاری کریں اس کے لیے کون کون سی کتابیں درکار ہو گی یا پھر کون کون سی گائیڈ ہمارے لیے بہتر بہتر رہیں گے تو یہ ساری مدد ہمیں ہمارے اداروں کی طرف سے ملتی ہے جن کا میں شکریہ ادا کروں گی کہ ان کی وجہ سے ہمارے علاقہ کے وہ بچے جو قومی مقابلہ جاتی امتحانات میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی اور مدد ہو جاتی ہے ان بچوں کو زیادہ بھاگ دور نہیں کرنی پرتی ہے بلکہ ایک ہی جگہ پر جا کر ان کے سارے کام ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ سب کچھ ان کا ایک ہی دن میں مکمل ہو جاتا ہے یہ چیز ہمارے علاقہ کو بہت اہم بناتی ہے اور ان اداروں کی وجہ سے جو سہولیات ہمیں ملتی ہے ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے